असांजे गुजरात में इन्हनि जे संस्थाउनि में बैंकिनि जे खेत्रनि में जाम लाभ दाई हूंदी आहे असां इन बैंकिनि मां असां इन में बैंकिनि में सभिनि खां सुठी ऐं मस्तु बैंक आहे असां ई बंडल बैंक आहे जे असांजे गॾु परिवार वारा ऐं गॾु ज़ाती वारा लोगनि लाइ इहे बैंक जाम सुठी आहे जेका असांखे कम व्याज ते असांखे लोन ॾींदी आहे जेका असां अगरि असां लख जो असां लोन वठूं था इहा उन ते कम से कम असांखे ख़ाली डह हजार ई व्याज वठंदी आहे जेका असां सरल हफ़्ते सां असां हिन बैंक खे चुकाए सघंदा आहियूं इहा बैंक वारो ख़ुदि पाण असांखे घरु अची करे इन सुविधाउनि जो लाभु ऐं ग़ैरि लाभ सभु सम्झाईंदा आहिनि इन बैंक इन बैंक मां लाभ वठण में कोई बि आपति या कोइ बि नुक़सान में असां न पहुची सघंदा आहियूं